जय झूलेलाल मां तवांखे हिकु मंचुरियन हिकु फ्राइड राईस ऐं हिकु सूप ॾिनो हुओ मूंखे घर जी एड्रेस ते मोकलाइणो हुओ लेकिन ग़लतीअ सां मां सूप रद्द ती करण चाहिया तहां हुन जी जॻह ते मुंजी महिरबानी करे दालि मखनी ऐं ॿ नान मुंहिंजी एड्रेस ते मोकलाए रखो तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी जय झूलेलाल